ویسے تو ہمارے سوسائٹی میں ہے ایک دو ایک دو ٹیبل ایجنٹ جو کہ الگ الگ جگہ بھیجنے بھیجتا ہے جیسے کہ شعودی عڑب ہوا جیسا کہ حج پہ ہوا عمرہ پہ ہوا جیسا کہ مطلب کہ الگ الگ جگہ الگ شہر بھیجتے ہیں اور جو بھیجتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان سے رائے مشورہ لیتے ہیں ان سے ہر چیز کی جانکاری لیتے ہیں صحیح سے کہ کیسے جانا ہوتا ہے کیسے باتیں کرنی ہوتی ہے کیسے کیا بولنا ہوتا ہے کیسے کیا کرنا ہوتا ہے مطلب کہ جانکاری سب لیتے ہیں جو جانکاری اسے پتہ ہوتی ہے ان سے ہم جانکاری پتہ کر لیتے ہیں حاصل کرتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ہم کو دقت نہ آئے تو ایک بار کی بات ہے جب ہمارے پڑوسی کوئی تھا بغل کا کوئی لڑکا جو کہ سعودی عڑب جانے والا تھا تو ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کر کے ان سے باتیں کی وہ ان کو مشورہ دیا اور بھیجا ویسے تو ان کو ایک کام کے سلسلے میں بھیجا تھا لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو جا کر پتہ چلا کہ کام کچھ اور تھی اور بھیجا گیا اس کو کسی اور کام سے تو وہاں جا کے وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور دیکھ کر تھوڑا حیران بھی ہوا کیوںکہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے وہ کام پہ کوئی اچانک سے بھیج دے تو جس لائن میں ہم کو پتہ بھی نہ ہو اور اس لائن میں کچھ علم حاصل نہ ہو اور اس چیز کو جو ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہم گھبرا جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم سے نہ ہو پائے گا تو جب وہ وہاں گیا تو جب دیکھا تو ان کو لگا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا اور سچ میں اس کے ساتھ دھوکا ہی ہوا ایسا نئی ہونا چاہیے کیوںکہ کم ایز کے کم ایج کے عمر میں وہ گیا بھی اور

تو میرے میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کو اس طرح دھوکا نہیں دینا چاہیے کسی مصیبت میں اس کو نہیں پھنسانا چاہیے جس میں وہ نہیں کر سکتا ہے ہم کسی کو وہی بتا سکتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے آخر بتا کے کچھ اور کروا دیں گے کچھ اور تو کہیں نہ کہیں دقت تو ہوگی ہی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ویسے ٹریول ایونٹ ایجنٹ ایسے ہیں کہ ایسے ہیں میرے یہاں کچھ جو ہمیں جگہ دور دور جگہ پہ بھیجتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں رائے مشورہ لیتے ہیں کچھ ان سے باتیں کرتے ہیں کہ تاکہ جب میں جاؤں آگے تو پھر کوئی پریشانی نہ ہو چھوٹی موٹی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کام آسانی سے ہو جائے ویسے کوئی کام جب کوئی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا مشورہ کرتے ہیں کیوںکہ مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نصیحت ملتی ہے کچھ وہ دیتے ہیں کچھ ہم لیتے ہیں جو ہم نہیں سیکھتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے آ جو ہم جانتے ہیں اس کے لیے ہم پکا ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس چیز کو ہم جانتے ہیں کچھ نیا چیز حاصل ہوتا ہے جب ہم کسی سے کچھ پوچھتے ہیں کہیں جانے والے ہوتے ہیں اور ٹریول ایجنٹ سے جب باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نئے چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے اور تم اسی حساب سے اپنا کام کر پاتے ہیں اور ہم کو آسانی ہوتی ہے کیوںکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر مشورہ کیا جائے رائے لیا جائے تو وہ چیز اپنے آپ میں ہی کچھ آ آسان ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کو اتنا دقت نہیں ہو پاتی تو اسی لیے میرا ماننا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہے ایسا جو کہ ٹریول ایجنٹ جو مدد ہماری مدد کرتے ہیں ہم کو وہاں تک بھیجتے ہیں